आँ साइबरके गुण्डागरदी देहातमे बहुत फोन अबैए बहुत सोशल मीडिआके देखैत रहै छिए हमरोसभकेँ बराबर फोन अबैत रहैए लेकिन हमरासभकेँ एखन तकले ओकर कोनो प्रभाव नहि पड़ल हँ लेकिन गाम समाजमे देखै छिए जे बहुत लोककेँ बेटीलए आइ उपनैनलए किछुलए पाइ जमा कऽ कऽ रखै छै लेकिन ओकरा साइबर गुण्डागगरदीसे ओकरासभकेँ ओ टी पी माँगलक ओ टी पी गिरलै ओकरा ओ टी पी बताकऽ ओकरासे लाख दुइ लाख दुइ सए हजार पाँच सओ जकरा जे गरीब दुखिआके पाइ ताइ रहल से हमसभ सुनै छिए जे ओकरासभसँ से ओसभ कलेक्शन कऽ लै छै लेकिन हमरासभकेँ एखन तक कोइ प्रभाव नहि पड़ल हँ तकर बाद सोशल मीडिआपरमे देखै छिए उछाल मारै छै हमसभ देखै छिए जे ओकरासभकेँ से सोशल मीडिआपरमे ककरो मीडिआ कोनो बातके उछालिकऽ कहीँसे कहीँ दूर लऽ गेल ओहिपरमे गाम घरमे झन्झटो भऽ गेल उलझन भऽ गेल ककरो शिकायत कऽ कऽ उछालि देलक तकर बाद ओहिपरमे बड़ा समस्या उत्पन्न भऽ जाइ छै गामो घरमे निपटाबैमे बहुत परिश्रम पड़ै छै लोककेँ लेकिन हमरासभकेँ एखन तक कोनो ईपरमे हमसभ नहि उतारलहुँ हँ हमरासभकेँ एखन तक कोइ खराबी नहि भेल हँ लेकिन सुनै छिए जे गाम घरमे बहुत उपद्रव होइत रहै छै सोशल मीडिआपरमे ओकर शिकायत कऽ देलक उछालि देलक ओकर किछु कऽ देलक ताहिपरमे से परेशानी बढ़ै छै समाजमे लेकिन हमरासभकेँ एखन तक हमरासभकेँ एखन तक हमरासभकेँ कोइ आसानी अशान्ति नहि भेल हन इएहसब बात यऽ एहिना हमसभ अपन समाजमे जी रहलहुँ हँ आब हम हम कि कहि सकै छी इएहसब एखन दुनिआके चक्कर छै एहिपरमे समय काटि रहलहुँ हँ इएहसब बात छै